हमको लकड़ी चाहिए लकड़ी सफ़ेदा चाहिए क्या भाव दोगी बेड बनाना है कुर्सी बनाना है तो बेड के लिए क्या भाव की है फिर थोड़ा कम कर दीजिए हाँ तो लकड़ी मतलब की ठीक होना चाहिए लकड़ी ठीक होना चाहिए अच्छा तो थोड़ी लकड़ी दे दो भाई कितने पैसे लोगी पाँच हज़ार नहीं चार हज़ार लीजिए अच्छा तो फिर लकड़ी दे दीजिए हमको और लकड़ियाँ चाहिए बेड और वह कुर्सी बनाने के लिए आम आम की लकड़ी मिलेगी नहीं उसकी ज़रूरत है आम की भी थोड़ी लेंगे हाँ और अच्छा वो भी थोड़ी दे देना उस उसको मतलब पूजा ऊजा में लगती है और उसका कुछ उसका कार्य भी होगा तब थोड़ी देर और और किसी की लकड़ी और वो शीशम की लकड़ी है वह क्या भाव की है शीशम अरे उ भी चार हज़ार में दीजिए दरवाज़े उरवाज़े बन जाएँगे उसके अच्छा नमस्कार नमस्ते